पत्र लिखबाके कालमे हम सभ ई ध्यान रखै छियै कि कोन ठाम हर्षिकार लिखबै कोन ठाम दीर्घिकार लिखबै जेकराकि जेकरासँ शब्दमे अशुद्धि नहि पायल जेतै हम सभ नियमित रुपसँ डायरी लिखै छियै जेकि शुद्ध शब्दमे लिखै छियै आओर कोइ गलती नहि होइके लेल हम सभ शान्त वातावरणमे जाइ छियै ओहिठाम बैठिके तब लिखै छियै सामान्यतः हम सभ मैथिली भाषामे डायरी रोजके रोज लिखे छियै